हैलो अज्ज अ'ऊं तुसेंगी सनाना चाह्न्नी आं कि जेह्का रूट्टी बनाना मिगी बड़ा शैल लगदा होर होर में सोचेआ कि'यां उसी अपना इक पेशा बनां ते अ'ऊं तुसेंगी इक्क गल्ल सनानी आं कि इक्क बार अ'ऊं अपनी ताई दे घर गेई जेल्लै अ'ऊं बड़ी निक्की हारी ही ते अ'ऊं उं'दे घर गेई ते उ'नें मिगी आखेआ की अज्ज तू गै रूट्टी बनानी में आक्खेआ पैह्लें सोचेआ मिगी रूट्टी बनाना औंदी ते ऐ निं ऐ पर में उ'नेंगी आखेआ कि चलो कोई गल्ल निं ऐ ठीक ऐ अज्ज में गै तुसेंगी रुट्टी बनाई देनी होर ते होर उं'दे घर रिश्तेदार बी आइयै ते में सोचेआ अं'ऊ थोह्ड़ा डरी बी गेई की मतलब की कि'यां इं'दे सामनै रूट्टी बनागी ते होर कि'यां करगे सबकिश पर भी बी में सोचेआ चल ठीक ऐ कक्ख निं होंदा की में गै बनानी ऐ अज्ज रुट्टी ते में जेल्लै रुट्टी बनाना लगी ते जेह्के फुलके हे ओह् निक्के निक्के बनना लग्गै ते में सोचेआ एह् कि'न्ने कि'न्ने फुलके बनना लगे पर जेल्लै उ'नें सारे खाद्धे ते उ'नेईं बड़ा शैल लग्गेआ ते ओह् सारे आखदे इ'न्नी शैल रुट्टी बनाई जेह्की साढ़ी कुड़ी ऐ इ'न्ने इ'न्नी शैल रुट्टी बनाई ते जेह्की मेरी मम्मी हियां ओह् ओह् मिगी रुट्टी बनाने गी लांदी नेहियां ओह् आखदी होंदियां हियां की नेईं असें निं करना कोई कम्म ते मेरी ताई नै उ'नेंगी आखेआ की दिक्ख इ'न्नी शैल रुट्टी बनाई ऐ ते तू बी इसी कम्म ला कर बस प्ही होर जेल्लै अं'ऊ घर आई में आखेआ की में अज्ज उत्थें रुट्टी बनाई ते सारी गल्ल सनाई उ'नेंगी कि इं'या इं'या उ'नें आखेआ इन्नी शैल रुट्टी बनाई तूं ते में मम्मी गी आखेआ मम्मी अज्ज में बी घर में अपने घर बी रुट्टी बनानी जेल्लै में अपने घर रुट्टी बनानी ते ओह् मेरे भापै ओह् रुट्टी खाद्धी जेह्की मेरे भापै गी बी बड़ी पसंद आई ओह् रुट्टी ते अं'ऊ तुसेंगी इ'यै सनाना चाह्न्नी आं कि जेह्का रुट्टी बनाना ते पैह्लें मिगी औंदा निं हा पर में उसी बल्लें बल्लें सिक्खेआ ते फिर मिगी पता लग्गेआ की कि'न्ना मज़ा औंदा रुट्टी बनाने च ते इस लेई में सोचेआ की इसी कीऽ नेईं अ'ऊं इसी पेशा बनाई ओड़ां रुट्टी बनाने गी